जों दिनै बेहैखे आबाद होनबाला गोबां आबाद थायो आबादनि गेजेरजों जोङो जोंनि गुबै राहायानो आबाद आरो बे आबादनि गेजेरजों जोङो प्रथन बांसिनै जोंनि मैखोम आबादानो जाबाय माइ आबाद माइ आबादखौनो जोङो बांसिनै खालामनाय जायो आरो बे माइ आबादनि गेजेरजों दिनै गाबोन माइ आबादावबो हासार होनांगौ जायो जोङो गोदान गोदान बिधाननि गेजेरजों आबाद खालामनांगौ जायो आरो दानि माइ बिधानफ्रा सिगांनिबायदि नंलिया दोनजानानै गोबां बोसोरसे बा बोसोरनैनि गेजेरावनो जोङो माइ बिधानफोरखौबो सोलायनो गोनां जायो बारे बारे बेखोनो गायफिनबाय थाजाया आरो बे खेथि मावनायाव दिनै दानि दिनाव हासार होनांगौ जायो हासार बायदिसिना दावाइ सावाइ साराब्ला आरो खिथिफोरखो मोजां मोननायनि राहा लामा थाया बेबायदि जोङो गोबां खिथिफोर मैगं थाइगंफोर खिथि खालामो मैगं थाइगं खिथि खालायनायावबो जोङो हासार थासार होनांगौ जायो सरखारि हासारफोर आरो बेबायदि आबाद मावनायाव जोङो सरखारनिफ्रायथ' जेबो हेफाजाब मोननाय जाया सिगाङाव जेबो मोननाय जाया होनना बुंजायो जों हेफाजाब मोना गभर्नमेन्टआ होयो माइ जोलैफोरखो होमब्लाबो लेट जायो गदाइयै होनाय जायो जि समाव जोङो नांगौ बे समाव जोङो मोननाय जाया आलुआनो जा जियानो जा आरो बेबायदि जोंनि हाफ्रा गोरानखाय जोङो किसुमान गोरान खेथिफोरबो मावजाया दैज्लांनि समनिखो मावनो हागोनब्लाबो मेसेंनि समनिखौ मावनो हाया आरो बेबायदि जायो दा बे अबस्थायाव जोंनो नांगौ दै होनायनि बेबस्था खालामना होयोब्ला सरखारनिफ्राय जुदि आसयनाय होयोब्ला बेफोर मोजांमोन खिनथु बेबायदि आसयनि जोंनि ओनसोलाव गैया बा सरखारनिफ्राय जों बिदि मोननो हाया दा बेबायदि बेनिखायनो दायो जाहा गोबां नै दा बे समाव फाथो फोनाय बा बायदिसिना फोनायनि हमय दङ सम जाबाय खिन्थु फाथो फोनोबो जोंनो दिनै गाबोन गोबां लेबारफोर नांगौ जायो लेबारनि मोननांगौआबो जोंहा उसुबिदा लेबार कनट्र'ल खालामनो बा लेबारफोर दिनैनि दिनाव लेबार मोननाया गोब्राब गोब्राब जायो फाथोफोरखो निरानि खालामनो गोनां जायो हासार थासार होनांगौ जायो एम्फौनि दावाइ होनांगौ जायो दा बेफोरबायदि खालामनो खेथि खालामनो थांनायावबो गोबां जेंना खारन निरानि खालामनायनि बेबस्थाया जाया जेराव दावाइ होनायनिबो बेबस्था थाया हाग्रा थैनायफोरनि बेफोरबायदि गोबांफोर बाथ्रा आरो जोंनियावथ' खिथि मावनायावबो दा जोङो खेथियगफोरनो आसलथे गभर्नमेन्टआ बुङो गोबां हाहिज' होनायनि बाथ्राफोर जेरै पावार टिलार ट्रेक्टर बायदिसिनाफोर खिन्थु गैया आरो किख्रि लन लन सिस्टेमावबो बेबायदि गैया गोबां डकुमेन्टसफोर नांगौ जायो जायफ्रा जेनोबा जायफ्रा बांसिन खिथियगानो डकुमेन्टसफोर थाया गोबां मानसियानो खिथि खालामो खिथि खालामनानै जायोब्लाबो गोबां खिथिनि माबाया माहोनो हा हुनि जिथु प्रमान पथ्र'फोर नांगौ जायो बा माबा मोनसे खागजफोर नांगौ जायो लनफोर लानोबो साबसिडि लनफोर लानोबो क्रिखि लनफोर लानोबो बेबायदि आरो जोङो एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय किसुमान बुस्थु मोननांगौबो जायो मोननांगौ आर सफायो खिन्थु बेफोर जों जायफ्रा मावग्रा जायफोरनो प्रयजन बिसोरो जेबो फात्ताखौनो मोनस्लाबा बा बिसोरनो जोंनि सरखारनि जिहैथु एजेनसिफोर बिसोरो जोंनो होनाय जाया बेबायदि दा खेथि मावनायनि गेजेराव बिदिनोसै माइ जेराव जोङो खोथिया फोनानै खोथियानो समावबो खोथिया जौनो थाखाय हासार होनांगौ जायो आरो दैनि थाखाय बेबस्था लानांगौ जायो दा बिबायदि बेबस्था लानायनि गेजेरजोंनो गोबां आरो माइ गायनायनि उनावबो गोबां हासारफोर दावाइफोर सारनायनि गेजेरजोंसो जाहाथे जोङो फिथाइखौ उनाव मोननो हानाय बिदि फिथाइ मोननो हानायसिमहालागै जोङो गोबां जदन'नि गेजेरजोंसो मोननो हानाय जाहैयो आरो दा बिबायदि दा बेखायनो जोंफोरो खिथि मावनायाव जिबायदि प्रडाक्ट खालामनांगौ बा दिहुननांगौ बिदि दिहुननो हानाय बेबायदि मोनसे राहायाबो जाहै जोबा बेबायदि जोङो थेवब्लाबो खिथि मावनानै आबाद मावनानै जाग्रा जिहैथु बे बिनिखाय आबादखो जोङो मोजां जोथोनै मावनानै दिहुननो गोनां जायो नङाब्ला मोजाङै जोथोन लायाब्ला बेयाव जाहा खरसनिल' जाहैगोन आरो खरसाल' खालामनाय जाहैगोन दा बिनिखायनो बेबायदि समफोरखो होनानै खामानि मावनो हानायबायदि जाहैनांगौ जायो दा बेखिनियानो